एकदां कितें जालें आमी महाबळेश्वर वयतालीं तेन्ना वाटेर अशे खूब घोडे दिसले आमकां मागीर हांवेन पप्पाक कितें सांगलें आमी एक घोड्याचेर बसून अशी रायड मारया सो थंय वयता म्हणसर अशें खूब घोडे घेवन ते येयले मागीर थंय एक बरो धवो फुल्ल असो घोडो आसलो तेचेर हांव बसलो मागीर तेणेन म्हाका एक रावंड मारून हाडलो म्हाका एक रावंड मारून हाडटा म्हणसर म्हाका सामकें बरें दिसलें सो पप्पा म्हणलें आनी हांवें आनी एक रावंड मारता म्हणून पप्पा पयलीं नाका नाका म्हणपाक लागलो मागीर हांवें हट्ट केलो मागीर पप्पान म्हाका सांगलें आनी एक रावंड मार त्या रावंडाक हांवें ताका कितें सांगलें की मातसो फास्ट चलय असो फास्ट धांवता धांवता ताच्या हातांतल्यान दोरीच सुटली आनी तो पोडोंक लागलो हांव भियेलो मागीर तो येलो धांवत धांवत आनी ताका आडयलो मागीर हांव तेन्ना ल्हान आसलो न्हू सामको रडोंक लागलो मागीर कितें जालें मागीर असो एक दोन रावंड मारले उपरांत मागीर म्हाका बरें दिसलें घोड्यांचे बद्दल खूब म्हाका म्हायती मेळ्ळी मागीर एकदां कितें जालें ल्हान आसतना आमी मुंबय गेल्ले रात्रीचो टायम आसलो आनी ट्रॅनी सगळ्यो फूल आनी सगळ्यो बंद जाल्ल्यो सो आमी एक टांगा घेतलो टांगाचेर बसून आमी एक पांच स किलोमिटर वयताले बरी थंड अशी रात आसली मागीर वयतना असो घोड्याचो तुगडूक तुगडूक तुगडूक असो आवाज कानार बरो दिसतालो मागीर तो जसो किंचाळी मारता तें सुद्दां अशें बरें आसलें एकंदरीत घोड्याचेर असो बसलो ना एका राजाचो कसो फील येता हो तेन्नाच म्हाका कळ्ळें